السلام علیکم السلام علیکم کام کرنے والی بول رہی ہیں کام کرنے والی بول رہی ہیں میرے گھر میں کام کرنا ہے جھاڑو پوچھا برتن یہی سب کرنا ہے جھاڑو برتن پوچھا یہی کام سب کرنا دو ہزار لیجیے گا بولیے دو ہزار سے اس سے پہلے ہم دو ہی ہزار میں کام کراتے تھے اب جو ہے تھوڑے بہت کام کر کے اپنا گھر چلی جائیے پورے دن کام نہیں کرانا ہے آپ کو ہم کھانا بنانے کے نہیں کہتے ہیں صرف ہم کو جھاڑو لگانا جھاڑو پوچھا لگانا ہے برتن دھلوانا ہے آپ اپنا گھر جائیے بس دو ہزار ٹھیک ہے جب اتنا بول رہی ہے تو بائیس سو روپیہ دیں گے بائیس سو روپیہ نہیں دیں گے کام کرنا تو کر نہیں کرنا نہیں ہاں اس سے پہلے دو ہزار دے رہے تھے کام کرنے والی کو آ رہے ہیں کام کرے لیے کب آئیں گے کتنی تاریخ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے دس تاریخ کو آئیے تو ملاقات کر کے پھر بتائیں گے ٹھیک ہے السلام علیکم